मैगज़ीन या ईंदड़ु पत्रिकाउनि जो वॾो इस्तेमाल थींदो रहे थो मैगज़ीनियुनि जा चङा ई क़िस्म थींदा आहिनि जीअं महावार मैगज़ीन जेका हर महीने हिकु ईंदी आहे ॿी टिमाही मैगज़ीन जेका टिनि महीननि में हिकु रहंदी आहे तंहिंखां सवाइ छह माही जेके साल में ॿ छपिजी पदरियूं थींदियूं आहिनि या हिकु सालानी मैगज़ीन जेका साल में रुगो हिकु ई मिलंदी आहे मैगज़ीनियुनि जो दर्जो चङो मथां ओ आहे छोजो इन में घणे ई मालुमातू अदब लिहाज़ खां छपिजनि थियूं असां इन में अलॻि अलॻि अदबी सिनफू जीअं नावेल कहाणी नजम वग़ैरह जो अभ्यास बि करे सघूं था नज़मू जेके शायर अलॻि किताबुनि में न छपाए सघंदा आहिनि ते मैगज़ीनियुनि ज़रिए पाठकनि आडो पेश कंदा आहिनि जंहिंखे पढ़ण जी चाहना हर पाठक खे रहे थी तंहिंखां सवाइ हिकु मैगज़ीन जुदा नमूने ॿारनि जे लाइ पिण छपिजंदी आहे जंहिंखे असां बाल मैगज़ीन करे चहूं था बाल मैगज़ीन ॿारनि जे लाइ वॾी कराइतियूं मैगज़ीन थींदी आहे छोजो ॿारनि खे पढ़ण जो मवाद कहिड़ो ॾिजे तंहिंजो उन में भरपूर ख़्यालु रखियो वेंदो आहे ॿारनि खे इकलाखी तहलीम या उन्हनि में नैतिक शिक्षा जो वाधारो करण जे लाइ इहे मैगज़ीनूं असांखे ॿारनि ताईं ज़रूर पहुचाइणु घुरिजनि हिकु क़िस्म मैगजीनियुनि में नारी मैगज़ीन या महिलाउनि औरतुनि ते समर्पित थींदी आहे जीअं त मेरी सहेली वग़ैरह जंहिंमें जेके नारियूं या औरतूं घरनि में पंहिंजे कमकारि खां वांदियूं थी पढ़नि थियूं तंहिंमें तमामु भरू ॻाल्हियूं या सुब रध कचा जेड़ियूं ॼाण उन्हनि खे मिले थी विंद्र जे लिहाज़ खां ऐं अकुल इल्म जे लिहाज़ खां इहे मैगज़ीनूं तमाम कराइतियूं आहिनि मुंहिंजी नज़र में ईअं त का हिकु मैगज़ीन न आहे जंहिंखे चई सघिजे त इहा सभिनि खां बेहतर मैगज़ीन आहे पर मुक्तलिब ईदारा या अकादमियूं पंहिंजे पंहिंजे लेखे मैगज़ीनूं शायाद कंदी रहनि थियूं जीअं त दिल्ली सिंधी अकादमी राजस्थान सिंधी अकादमी महाराष्ट्र सिंधी अकादमी छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी या तंहिं खां सवाइ साहित्य अकादमी जेका मर्कज़ी साहित्य अकादमी आहे उहा पंहिंजे लेखे अदब ई मैयार रखंदड़ु हिकु मैगज़ीन शायाद कंदी आहे इन लिहाज़ खां हर पाठक खे मैगज़ीन जी पंहिंजी ज़रूरत महसूस थिए थी ऐं जागरूक पाठक मैगज़ीन पढ़ण जो स दाई शौंक़ीन रहियो आहे